ہلو السلام علیکم جی طاہرہ بول رہی ہیں جی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کام کے لیے بولا گیا تھا آپ کو ہاں تو آپ تیار ہیں نا کام کرنے کے لیے جو بھی بولا گیا تھا آپ کو آپ کو آپ کو پتہ ہے نا کیا کام کرنا ہے پھر بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کیا کرنے کو اور ری کال کرا دیتے ہیں آپ کو جو گھر میں کام کرنا بہت زیادہ کام تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت کام ہے جیسے جھاڑو دینا ہوا اور گھر کا صاف صفائی کرنا کپڑے دھونا اور جو بھی ہے اور ریگولر بیسس پہ آنا ہے روز آنا ہے اس کے لیے تھوڑا بہت جو کام ہوگا وہ کرنا ہے یہ سب آپ کر لیں گی نا تو اس کے لیے ڈن کرتے ہیں پھر سیلری آپ کو سیلری آپ کو پتہ ہے نا کتنا لینا ہے آپ تو آپ تو بہت جگہ کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہوگا سیلری کتنا دیا جاتا ہے اس لیے ہم جانتے ہیں جو ہمارا بجٹ ہے اس کے حساب سے ہم بتا دیتے ہیں ہمارے بجٹ کے حساب سے چار ہزار روپیہ آپ کو دیا جائے گا آپ دوسرے جگہ کا دوسرا معاملات ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کو تو ہم نہیں بول سکتے ہیں لیکن جو ہمارا بجٹ ہے وہ چار ہزار روپیہ ہے آپ ہمارے یہاں زیادہ کام بھی نہیں ہے اس لیے چار ہزار روپیے میں ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو یہ کام کیا بولیں جی بالکل آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں لیکن چار ہزار تو ٹھیک ہے لیکن آپ اتنا زیادہ بول رہے ہیں تو آپ کے جذبات ضروریات کو دیکھتے ہوئے اور جو بول رہے ہیں اس کے لیے ہم ساڑھے چار ہزار روپیہ یعنی پانچ سو روپیہ اور بڑھا سکتے ہیں ساڑھے چار ہزار روپیہ اور دے سکتے آپ کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک